हांव स्कुलांत शिकतालें तेन्ना आमकां सातवेन आसताना विणकामाचो विशय आशिल्लो आमचे शिक्षिकेन आमकां दोन दोन सुयान विणपाचो बटवो शिकयल्लो ते बटव्यान मणी घालपाचे आशिल्ले म्हणजे लेकरीन आमी मणी पयले घातून घेतलेले तातूंत दोन सुयांनी विणून तो आमी बटवो केल्लो तो इतलो सुंदर दिसतालो की तातुनूच म्हजी रुची वाडली आनी हांव तेन्नाच्यान कोणाचीय कितें वस्त पळयली विणलली काय ती पळोवन हांव करपाक लागलें तातूंत रुची म्हळ्यार एकदा तुमकां ती आवड निर्माण जाली काय मागीर ते तुमच्या हाताक संवय लागता विणत रावपाची तशी म्हज्या हाताक ती संवय लागली आनी खंयचीय नवीन डिजायन पळयलेंं नवीन प्रकारचो विणलले कितेंय पळयलें काय ती हांव करतालें मागीर जशें व्हडलें जालें तेन्ना लग्नाची शिवणय हांवें स्वता स्वाताची तयार केली हांवें विणून एम्बरोय्ड्री जावं सगळे तरेची शिवण हांवें स्वता तयार केल्ली आनी मागीर लग्न जाले उपरांत एक विरंगूळ म्हूण किंवा टायम पास सांजेवेळाचो वेळ मेळटालो तेन्ना करपा खातीर हांवें तें करपाक सुरवात केली गोंयांत व्हकलेक शिवण दितात आतांच्या चलयांक विणपाक बी येना मागीर ती विकत घेतात आनी अशो ऑर्डरी म्हाका येवपाक लागल्यो आनी म्हाजी ती रुची वाडत गेली आतां नवीन नवीन तरेचे प्रत्येक खेपेक कितें ना कितें तरी येत आसता नवे मोदीचें कितें प्रकारचे तुवाले तोरणां ते प्रत्येक तरेचे हांव करपाक शकतां त्याच प्रमाण आतां नवीन तरेचीं वुलूय आयल्यां लोकर शायनींग वूल म्हणटात ताका ताचे तर केल्ले प्रकार इतले सुंदर दिसतात तोरणां जावं तुवाले जावं इतले सुरेक दिसतात की आतां ताका चड डिमान्ड आसा म्हजी प्रेरणा म्हळ्यार आमची एक शेजान्न आशिल्ली ती हें करून विकताली आनीक ते पळोवन म्हाका आनीक उमेद आयली आनी तेन्नाच्यान हांवेंय ऑर्डरी घेवपाक सुरवात केली आनी त्या शेजान्नीन म्हाका खूब सपोर्ट केलो किवा म्हाका मद्दत केली की हांव जें कितें करता तें बाजारांत पावोवन तें लोकापऱ्यांत पावपा खातीर तिणें म्हाका मद्दत केली तातूंत सेल्फ हेल्प ग्रूप नांवाच्या आमच्या बस्तोड्याचो आशिल्लो ताचो म्हाका खूब उपयोग जालो त्या ग्रूपाक हांव जोयन जालें आनी मागीर हांवें ते म्हजे केल्ले बी प्रोडाक्ट विकपाक सुरवात केली अजुनूय हांव करतां अजुनूय नवीन नवीन तरेचे हांव शिकतां आनी आतां तर हांव स्कुलांत आमकां विशय आसता शिवणीचो तेन्ना हांव म्हज्या भुरग्यांक स्कुलांतल्या ते शिकयतां आनी ही शिकोवपाची कला जितली बरी आसा म्हणजे तूं शिकयतना जितलें बरें शिकता तातूंत तुमचें ज्ञान वाडटा आनी अश्याच प्रकारा हांव हे अशे शिवणा शिवणीचें काम करत रावतलें